नृत्य के माध्यम से बहुत सारी भावनाऍं व्यक्त की जाती हैं अगर कोई लड़कें या लड़की पारंपारिक डांस में भाग लेते हैं तो इनसे उनका व्यक्तित्व पर निख़ार आता है वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं नृत्य के द्वारा जैसे अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें पता चलता है कुछ भाषाओं के बारे में पता चलता है नृत्य की जो अपनी महत्व है उसके बारे में पता चलता है और साथ ही साथ साहित्य के बारे में पता चलता है अगर कोई नृत्य करता है तो उसे अपने भावनाओं को व्यक्त कैसे करते हैं एक नृत्य के द्वारा उसे वह भी पता चलता है गानों को कैसे समझा जाता है वह भी एक नृत्य के द्वारा कला होती है उससे समझा जा सकता है बहुत सारी विशेषताऍं हैं जो नृत्य करने वाले को पता रहती हैं और वह अपनी भावनाऍं नृत्य के द्वारा बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता है और इससे उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर होता है अगर वह नृत्य में भाग लेते हैं तो